हम घर पर बहुत सी पीने की चीज़ें बनाते हैं जैसे छाछ बना लेते हैं मट्ठा बना लेते हैं लस्सी बना लेते हैं कई प्रकार के शरबत बना लेते हैं अभी तो गर्मी का भी मौसम आने वाला है तो गर्मी के मौसम में तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है इस से हमारा शारीरिक संतुलन भी बना रहता है पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और मुझे तो पन्ना बहुत अच्छा लगता है पन्ना अभी कैरी आ गई है तो मैं तो रोज़ ही लगभग पन्ना बना लेती हूँ पन्ना कैरी को उबाल लेती हूँ और उसका गूदा निकाल कर उसको मिक्सचर में अच्छी तरह फेंट लेती हूँ फ़िर उसमें से काला नमक डाल देती हूँ थोड़ी सी काली मिर्ची थोड़ा सा निम्बू डाल दो शक्कर डाल दो बहुत बढ़िया मस्त फ्रिज में रख दो फ़िर पियो आराम से बहुत अच्छा रहता है गर्मी में उससे लू भी नहीं लगती है और हमारे शरीर का जो पानी की कमी होती है वह भी पूरी हो जाती है तो गर्मी में हम ठंड के सीजन में निम्बू का शरबत भी हम बनाकर रखते हैं ताकि गर्मी में वह हमारे पीने के काम आए क्योंकि चाय आदि तो गर्मी में हम ज़्यादा पीते नहीं हैं तो हम निम्बू का शरबत बना लेते हैं कभी पन्ना बना लेते हैं और जैसे यह खस का शरबत बना लेते हैं या ऐसी खसखस के दाने की लस्सी भी बनाती हूँ मैं कई बार वह भी अच्छी लगती है खसखस के दाने को गला लेती हूँ फ़िर उसको मिक्सर में अच्छा पीस लेते हैं और फ़िर कपड़े से उसको छान लो फ़िर उसमें काला नमक काली मिर्ची मिश्री और यह सब डाल दो और बहुत बड़िया शरबत बनता है वह वह इस प्रकार कई विभिन्न पीने की चीज़ें बना लेते हैं मेरे परिवार के सभी लोगों को पसंद है यह सब मेरे बच्चे तो इतने ख़ुशी ख़ुशी से पीते हैं की वह तो दिन में तीन तीन चार चार बार पी लेते हैं इस तरह से हम कई विभिन्न प्रकार की पीने की चीज़ें बनाते हैं